राजस्थान में व्यवसाय जे लाइ माण्हुनि खे ॾाढियुनि मुख्यु चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जंहिं में पहिरियों आहे की पाणि कंहिं माण्हूअ खे पंहिंजी दुकान ते रखूं था अगरि हू माण्हू विश्वसनीय न आहे त पंहिंजो धंधो ॾाढो नुक़सानु में वेंदो हलो हली जंहिंजी भरपाई करणु ॾाढो मुश्किलु आहे ॿियो आहे की राजस्थान ॾाढा दुकानदार अहिड़ा आहिनि जेको साॻो बिज़निस करनि था ऐं साॻो बिज़निस करनि था त ग्राहक उहो दुकान ॻोल्हींदो जंहिं में हुनखे सुठी क्वॉलिटी मिले घटि रेट मिलनि ऐं ग्राहक खे आफ्टर सर्विस बि प्रोवाइड थिए ही सभिनी खां वॾी चुनौती आहे हिकु दुकानदार लाइ उहो पंहिंजे ग्राहक खे हर का शइ ॾेई सघे ॿियो आहे की बज़ारि वटि ॾाढो वॾो आहे जंहिं में राजस्थान में सभिनी खां वधीक पाणीअ जी दिक़त आहे ऐं बिजलीअ जी दिक़त ख़े ॾाढो विरह ही थींदो आहे की बिजली वेंदी अली आहे हली आहे जंहिं में ग्राहक पंहिंजो सुठो माल पसंद न करे सघंदो आहे जंहिं में हुनखे ॾाढी दिक़त थींदी आहे ऐं हिकु दुकानदार उहा ई आहे जेको हर हिन ॻाल्हि खे मैनेज करे वेठो आहे सम्भाले वेठो आहे ऐं हिन चुनौतियुनि खां लड़ी वेठो आहे राजस्थान में वापारु करण ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे ऐं ॾाढी मुश्किलु आहे त